جی آپ منڈی سے بول رہے ہیں جی مجھے سبزی چاہیے تھی فریش جی گوبھی اور گاجر اور ٹماٹر اور آلو اور ہری مٹر جی فریش ہیں نا اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا سڑی سڑی ہوئی سبزی مل جاتی ہے اچھا تازی ملتی ہے کتنے کتنے کتنے کتنے تک کی ہے دام بتائیے گوبھی اور مٹر کی بتا دیجیے اچھا کچھ کم نہیں ہوگا اچھا اور گاجر اچھا اور ٹماٹر

اچھا مجھے ایک ایک کلو چاہیے کچھ کم نہیں ہوگا اچھا تو پھر ایک ایک کلو مجھے چاہیے میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں کچھ کم کر دیجیے کچھ کم اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ون پرسنٹ اچھا پھر بھی کتنا گوبھی بتا دیجیے جی اچھا اور ہری مٹر اچھا ٹھیک ہے چلو میں آتی ہوں منڈی پر ٹھیک ہے